मोब्लिब गोहोजों सोमोन्दो थानाय खैफोदफोरखौ जोङो जोबोद मोजाङै मिथिगौ बिसोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय जोङो गोजानाव थानांगौ दानि जुगाव मोब्लिबफ्रा जोंनि लामा सामा एबा गोबां टाउन सहराव बायदि बायदि मुवा बेसाद बायदि फेक्टरिफोरखौ गोहो होनायफोरा सापलाइ होनो बेफोरखौ मोब्लिब गोहोखौ बाहायनाय जायो आरो बेफोरबादिनो मोब्लिबखौ जोङो न'फ्रावबो कारेन्ट एबा जोङो हराव खोमसिनिफ्राय स्रां मोननो थाखायबो सावनाय जायो बेफोरबायदिनो मोब्लिबनिफ्राय जों एबा बिसोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय

गावनो राहा रोखोम लानांगौ बेफोरबायदिनो जोङो बे मोब्लिबनि थारफोरा एबा मोब्लिब लांनायनि बेन्दोंफोरा दैफोराव गोग्लैबा एबा हाफोराव गोग्लैबा बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ जेरै बेयो दैयाव गोग्लैयो अब्ला जों बे दैयाव गोग्लैफ्लांबाय एबा अबेबा बा अबेबा बस्थु जिब जुनारफोर बेसादफोर गोग्लैबा जों बेहाय बोनानै एबा मोब्लिब गोहोजों बोजानानै जोङो जिउ गोमानांगौ जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ जों नुब्लानो एबा नुब्ला नुखां नुनानै जोङो बायदि राहा रोखोम एबा मोब्लिब बानायग्राफोरनो खिन्थाहरनांगौ बा खबर हरनांगौ जाहाथे बिसोरो बेखौ थाबैनो बोखारनानै बोखारनानै बानायना होलाङो बेबादिनो जोङो मोब्लिबनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गोबां राहा रोखोम लानांगौ जेरै माखासे मोब्लिब थार लांनाय एबा बिसोरनिफ्राय बेन्दोंफोरा जोङो ज'नानै एबा जाब्ला बेफोरो खामनानै माखासे बायदि मुवा खैफोदफोर सोमजिहोनो हागौ आरो जों न'फ्राव बोनाय मोब्लिब गोहोनि थारफोरा एबा बेन्दोंफोरा बे फोरो ज'नानै जोंनि बाथाम न' जिफोराव नांनानै थाबा जोङो बेहाय माखासे अर खामजानो गिनांगौ बेफोरबादिनि थाखायबो जों मोब्लिबनि गोजानाव थानांगौ एबा थानायानो मोजां जायो जोङो बेखौ नुनानै माखासे बायदि रोखोमनि राहा लामा एबा एबा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय लानाय जादों बेफोरनि थाखाय जोङो दाबादियाव मोब्लिब थाराव जों बेनि सायाव माखासे प्लासटिकनि पइन्टफोर होनाय जादों जाहाथे बेहाय मानसिफोर एबा जिब जुनारफोरनि मोदोमफोरा नांब्ला बे बोनायनिफ्राय एबा मोब्लिब गोहोनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय बेखौ होनाय जादों आरो जोङो बेफोरबादिनो गोबां माखासे मोब्लिब गोहोजों गोहोनिफ्राय बारग'नो थाखाय बायदि राहा लामा लानांगौ जों मोब्लिब थारफोरखौ जों न'फ्राव सावनाय जाब्ला जों बेफोरखौ मोजाङै नोजोर होनांगौ एबा एसे खामनाय मोनामबा जों एसे नायनानै मोजाङै नायनानै बानायनांगौ एबा बानायग्राफोरनो खिन्थानांगौ बेफोरबायदिनो जोङो माखासे मोब्लिब गोहोनिफ्राय जोङो लासैनो एबा नायनानै थोंजोङै राहा लामा लानानै एबा गोख्रोङै नायनानै जोङो बेफोरनि बागै जोङो बारग'नो हायो एबा बेफोरबादि खैफोदनिफ्राय जोङो गोजानाव थानानै एबा नुखानानै जोङो बारग'नो हायो बेफोरनो जाबाय मोब्लिब गोहोफोरनि बारग'नायनि माखासे खान्थिफोर बा राहा लामाफोर